پانی کو فلٹر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ پانی کو ابال کر اور پھر چھان کر پئیں ویسے تو مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکس آ رہے ہیں اس پانی کو فلٹر کرنے کے لیے بٹ گھریلو طریقہ یہی ہے کہ ہم اسے ابال کر اور چھان کر پئیں یہ بہتر ہے